भारतमे सभसँ प्यारा दुर्गा पूजा भेल दसो दिना सहलहुँ दसो दिना पूजा पाठ केलहुँ कोइ कामसँ मतलब नहि रखलहुँ कोइ कामसँ मतलब नहि रखलहुँ पूजा पाठ खूब बढ़िआँसँ केलहुँ देलहुँ छुट्टी मनेलहुँ आरामसँ रहलहुँ दसो दिना पूजा पाठमे आरामसँ रहै छी आ सभसँ नीक भेल दुर्गा पूजा भारतमे ओहिसँ बढ़ि कऽ कोनो व्रते नहि अछि ओहिसँ बढ़ि कऽ कोनो व्रते नहि अछि खूब नीक लागैत रहैए दुर्गा पूजा ओ बढ़िआँ अछि दुर्गा पूजा आ अबैत लागि कऽ इएह भए गेल भादवमे भादवमे भए गेल कृष्णा जी तऽ ओहिमे तऽ थाले पानिमे खेती पथारीमे रहलहुँ नहि नीक लगल ओहिमे नहि नहि नीक लागल थाल कीचमे एलहुँ एलहुँ नहि एलहुँ खेती पथारी फल्लाँ चिल्लाँ एन्ने ओन्ने ओहीमे टाइम पास भए जाइ छै ओहीमे टाइम पास भए जाइए एहि लए कऽ जे खेती पथारीके दिन रहल दूगो जन रहल दूगो